मैगं जोगोनारा ना सल्लिस थाखा बियो आमफ्राय नैबे फिसाया एसे खम फिसाखौ नों लांथारोबालाय थ्रिस थाखानि हरगोन टाउन मानि नै बाजारा दा बाजारावनो गासिबो बाजारावनो दामा एसे बाराय माबाखादों बारा जाखादों मानो होनोब्ला अखा सिजोन मैगंफ्रा थैजोबबायना बिनि थाखाय मैगं थाइगं थैजोबबाय आरो आंना लकेल लकेलथार ना बै एसे सालाननिफ्रा एसे खम जायो आमफ्राय आंना लकेलथार ना आं लकेल लकेलखौसो लाबोखायो औ ओरैहाय गामि गामि थांनानै लायो आङो एखदम ओरै माबाथिं उल्तापानिथिंजायसो थांनानै लायो आङो

लकेल लकेल मैगं मोनो मोजां मोजां जेब्बो मुलि बिदि माबा केमिकेल मुलिफोर होआ माया नैबेयो न'नि बेखौथ' मुलि होआबाबो जाखायो ना खांख्रिखलाया दस थाखा पवा लांदो पवासे ना आदा केजि लायो आलुआ मोजां मोजां आलुआ मोजां गोदैबो गैया बांद्राय आं बा जाबाय थायो मोनोहाय थाब मोनो बे खायफा खायफा बे मुलि होनायफ्रानो मोना बिदिनो थाब रुइनो नागेरा लानोसै बिसिबां लायो सेरसे फिसाखौ लानोसै गिदिरखौनो लादोना नै माबा मा होनो मैगंफ्रा आरो दामफ्रा बाराय बावगोनसो बांद्रायो बेखौनो लानोसै होनब्ला फिसाखौनो लानोसै

बानलुआ बानलु नै दा बेराद अखा सिजेन नालाय बिफांफ्राबो थैजोब नालाय ओंखायनो बिस थाखा पवायाव हरगासिनो लानोसै बेखौ बेसिबां पवासे ना आदा केजि सेवा हाय मोजां दोनहै नांगौ एसे माबाफ्राव प्लास्टिकाव दोननो नाङा खाथेनानै दोननाङा होनबाना सेवा थेनथाफोर गारनानै आराम सानद्रिफ्राव दोनहैबानो जाबाय माया सबाइबिमाखौ नै बेखौ मुथा खानायखौ दस थाखानि हरदों लांदो न'नि गोजा खासो आङो एखदम माबानि फोरखौ बायो लाबो खाथारा गामि गामि थांनानैसो लायो सबाइ बिमायाथ' दहाय बे न'खाथिनि सो खानानै हरबावदों जेब्बो मुलि थुलि होआ बिस्राबो बे मुलि होनायफ्रानो बिदिनो लांग्रो मोना नो सेवहैयो मुलि होयैफ्रा सेवा सफ्थासे दोनबाबो रानलाय लायबाबो जेबो जाया सेवा लांसै होनब्ला आरो नांला जेबो दे जोगोनार थाइसे सबाइ बिमा मुथासे खांख्रिखला बानलु आमफ्राय नांला खान्थाल बेगर नाङा खान्थाल बेगरखौ खान्थाल बेगर नै दा मोजां थार मैथा एसे होदो ना गोरान होदो लांदो मा बेखौबो न'आवनो दङ बायनाया गोथाव जायो नांला होमबा दे होमबालाय लांदो